सर अवाज़ आ दी हां जी ठीक ऐ सर सर अस गल्ल करचै हिस्टोरिकल इवेंट्स हिस्टोरिकल इवेंट्स च बड़े आंदे ऐ दांडी मार्च होई गेआ ते अस पार्टीशियन ऑफ बंगाल होई गेआ गौरमैंट ऑफ इंडिया ऐक्ट होई गेआ ते तुस गौरमेंट ऑफ इंडिया दे ऐक्ट दे बारे च थोह्ड़ा बोह्ता दस्सी ओड़ो ऐक्ट दे बारे च दस्सी ओड़ो जां दांडी मार्च दे बारे च जां नाइनटीन फोर्टी सेवन दे बाद दस्सी ओड़ो कि कि'यां सानूं अज़ादी मिली ऐ

ठीक ऐ सर आई गेई समझ